अंऊ तानिया डोगरा रियासी डिस्ट्रिकट दी रौहने आह्ली आं ते इक बारी केह् होआ कि मि बचपन कोला गै बड़ा शौक हा मूर्तियां बगैरा बनाना दा ते इक बारी में इक पास दे ग्रां बिच गेई ते उत्थै इक अंकल रेड़ी लाइये मतलब हत्थें कनै मूर्तियां बना दे है ते में उंहे गी दिक्खियै बडी गै खुशी होई में उंदे अकंल कोल गेई ते में उंहे अकंल गी पुच्छेआ कि एह् चीजा कियां बनाई जंदियां न अंकल ने मिगी सनाया कि एह जेहडिया सारियां चीजा ना हत्थें कन्नै बनाई जंदियां ना ते मिगी उहेंगी दिक्खियै मतलब मन कीता मेरा कि मबी बनां ते फिर में घार आई ते में अपनी मम्मा गी सनाया ते मम्मा मेरी ने आखेआ कि जेहड़ी गनेश चतुर्थी अबा दी ऐ ओहदे उप्पर तू एह् आपें बनाया हत्थें कन्नै ते ओहदे बाद अगले दिन गनेश चतुर्थी ही ते में ओह् मूर्ति गनेश भगवान दी अपने हत्थें कनै बनाई ते काफी अच्छी बनी ते में ओह् अपनी मम्मा गी दस्सी ते मेरी मम्मा ने आखेआ काफी अच्छी बनी दी ओह्दे बाद मेरे ताऊ और ताई घर आए साढ़े ते उनें आखेआ कि एह् मूर्ती काफी अच्छी बनी दी ऐ ते ओहदे बाद मिगी बडी खुशी होई गेई सुनियै ते ओहदे बाद जिनें बी साढे ग्रां बिच्च घ्यार बगैरा होंदे ना साढे ग्रां आहले जिने बी लोक ना ओह् मेरे कोल मूर्ती बनाने गल्ला ओंदे ना